मुझे ड्रॉइंग करना बहुत पसंद आता है मैं जब भी अपने फ़्री टाइम में रहती हूँ जब भी ड्रॉइंग करती हूँ जैसे मुझे मेहेंदी लगाने का भी बहुत शौक है तो मैं ड्रॉइंग जैसे टेटू बनाना टेटू बनाना इस तरीके से ड्रॉइंग करते रहती हूँ मैं यहाँ तक कि कंप्यूटर क्लास में भी ड्रॉइंग बैचेज़ जॉइन करे थे मैंने और ड्रॉइंग बनाना मुझे बहुत पसंद है और यह कठिन समय में भी और वृद्धियों में अवरोध रचनात्मक अवराेधों के दौरान भी होती हूँ यहाँ ड्रॉइंग करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्रॉइंग करना मुझे बहुत पसंद है मैं जब भी भी कुछ कार्य से फ़्री होती थी इस्कूल टाइम में भी ड्रॉइंग करती रहती थी और यहाँ तक कि मुझे चित्र बनाना हर्ट का किडनी का ये भी बहुत पसंद है इसलिए ड्रॉइंग के बारे में तो यहाँ तक कि मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे ड्रॉइंग करना बहुत पसंद आता है ड्रॉइंग करने से अच्छी सोच अच्छे विचार सब कुछ अच्छा होता है और ड्रॉइंग में मैंने आर्टिस्ट के साथ काम भी किया है ड्रॉइंग बनाने में द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर भी बनाई थी मैंने